ہيلو يہ ميکینک جى ہے میکینک جی سے بات ہو رہى ہے كار میں جى جى سر ہميں يہ سيوا چاہيے سر ميرى گاڑى كا جو ہے نا اس ميں جو ہے گيئر باكس كام نہيں كر رہا ہے رہى بات اسٹارٹنگ ميں پرابلم ہے انووا ہے انووا جى جى يہ تو سر دو روز پيچھے سے ہو رہى ہے ايسا دکت کيا بولے ہاں بارش ميں تو بارش ميں جو ہے نا بس بارش ميں جو ہے اتنا تو نہيں اس كو ہم ڈھک کے رکھتے تھے گاڑى كو بتاؤ كيا دکت ہے جى جى بيٹری بھى چيک كرليے ہم بيٹرى ميں كرنٹ آ رہى ہے ارے سيلف جو ہے نا لے ہى نہيں رہا ہے گاڑى پہلے بتا تو دو بھائى كيا دکت ہے اس ميں پھر ہم تو پھر سوچيں گے نا كيا خرچ پڑے گا اچھا اچھا اچھا اس کے بعد بات رہى جو گاڑى چلنے کے بعد آواز بہت كرتى ہے نا اچھا يہ بھى بات ہے آپ اپنا بھائى لوكيشن تو بھيج دو بھائى تبھى تو آپ كے دوكان پہ شاپ پہ پہنچوں ہم ہاں تو بھائى ہم نويڈا سے بول رہا ہوں ديكھو لوكيشن بھيج ديا بھائى کل کل کل تک کل جو ہے گيارہ بجے تک پہنچوں گا بھائى ہے نا اچھا اچھا دو بجے کے بعد آ جاؤں گا ميں ٹھيک ہے ٹھيک ہے اوكے اوکے